आलासि फैनो थाखाय जों खबर लालायखायो आरो बिदिनो मा होनो गाबोन बायदियाव फैगोनब्लाथाय जोङो माने बिराद खर'स खर'स खालामखायो आरोना बिदिनो अमा बेदर आलु दालि बिदिनो बायनानै दोनखायो आरो आलासि फैब्लाथाय आगोलावनो बिसोरखौहाय लिंनानै लाबोनानै फज'फैयो ओमफ्राय फज'नानै दै होग्रोयो दै होनानै बिदिनो दसे जनानै लारायग्रोयो आरो रायलायनानै बिदिनो उनावहाय रायलायखांनानै साहा आरि फुदुङो साहा फुदुंनायावनो बिदिनो रालायबाय थायो आलासिफोरा मोजां गाज्रि बोरै दं न'खरफोराव आरो बिदिनो बोरै मोनफैखो मोजाङै मोनफैखो ना हामायै मोनफैखो आरो फैनानै बोरै मोनखो जोंनि गामियाव होन्नानै बिदिनो सावरायग्रोयो आरो बिदिनो रायलायखांनानैहाय ओंखाम ओंख्रि सङो ओमफ्रायो ओंख्रिखौ जोंना बर' जोंना मा होनो दालि आलु सङो आरो बिदिनो दावदै फ्राय खालामो आरो आलुजों अमाजों सङो बिदिनो आलासिफोर आलासिफोरखौहाय ओंखामखौहाय मैगं संनायावहाय जोङो आलु मा होनो माबाखौहाय आलुजों बेदरजोंहाय रोसि जुब जुब खालामना खालामबोला बिराद मोजां आरो ना ओमफ्राय ओंख्रि संब्लाथाय बिदिनो मा होनो बारा मोजां जाया आरो ना फ्राय दालि आलु संनानै बिदिनो सबाइ ओंख्रि बिदिनो थायो आरो सबाइ सबाइ संसिगोन बिदिनो सबाइजों अमा बेदरजोंबो सङो ओमफ्राय ओरैनो आलासिफोर आलासिफोर फैनायनि मुङावहाय बिदिनो दाउबो बुथारनाय बुथारो न'वावनो थाखायो नालाय दावाबो ओंखायनो बुथारनाय जायो आरो ना ओमफ्रायो बिदिनो दाउ बुथारखांनानैहाय दाउजों सबाइजोंहाय सङो आरो अमा अमाजों आलुजों फाजा ओमफ्रायो दालि जहल बिदिनो पापरफोरबो थाफायो लोगोसेनो ओमफ्राय आसार आरो बिदिनो दाउदैबो दाउदै आमब्लेद ओमफ्रायो आलासिफोरनि थाखाय बिराद जगार खालामनाय जाखायो आरो ना गोबावजों फैनाय जायो ना आलासिफ्रा गोजाननि ओमफ्राय बिदिनो खबर होखानायबो थाखायो नालाय आलासिफोरा फैगोन होननानै ओमफ्रायो बिनिखायनो आलासिफोरखौहाय मोजां जाहोहरनो बिराद गोसो आरो ना ओमफ्रायो बिदिनो जाहोनो जाहोनानै आलासिफोरखौ उनावहाय गय होनानै बिदिनो मोजां मोजां रायलायनानै बिदाय हरफिनो आरो न'वावहाय ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै सहैदोंना सहैयाखै बिदिनो आरो बिदिनो खबर लाहरफिननाय जायो ओमफ्रायो बिदिनो मोजां फन खालामनानै सोंहरो आरो ना न' सहैब्लाथाय ओमफ्रायो मा होनो आलासि मैगंफोरखौथ' गोबां संनो मोजां मोनो मा होनो आलु अमा बेदर बिदिनो सबाइ आरो दाउजों बिराद गोथाव जायो आरोना जानोबो ओमफ्रायो आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो सबाइजों दाउजों जानो ओमफ्राय आरो ओइथिं मा होनो आलासिफ्राबो गोथाव मोनखायो जानो बर'वानो ना आलासिफ्राबो बर'वानो जाखायो बिदिनो खबर हरखालायनाय जायो नालाय ओमफ्राय न'वावनो दाउ दावाबो दाउखौबो हमना दोनखानाय जायो आरो मोनायावनो आलासि फैगोन होननानै हमनानै दोनखायो आरो बिदिनो ओमफ्रायो दाउखौबो आलासिफोर फैब्लाथाय बुथारनाय जाखायो आरो न'वाव मासेबाबो बिदिनो सबाइजों संनाय जायो